हा असीं घुमंदा रहंदा आहियूं जीअं जून में ॿारनि जी छुट्टी थींदी आहे त वेंदा आहियूं हुते माउंट आबू वेंदा आहियूं थधनि शहरनि में उदयपुर में झीलियूं आहिनि उते वेंदा आहियूं कॾहिं कबार जीअं डिसंबर में छुट्टी थींदी आहे त वेंदा आहियूं हींअर जून में असां होॾा वियासीं अमृतसर में वियासीं त ॿार ऐं असां कॾहिं कॾहिं रिश्तेदार बि ईंदा आहिनि मिटु माइटु त उन्हनि खे बि घुमाईंदा आहियूं वेंदा आहियूं माउंट आबू अम्बा जी जो आहे मथे ॾाढो मस्त ऐं हेॾा उदयपुर वेंदा आहियूं हरिद्वार वेंदा आहियूं सभु गॾिजी हरिद्वार में सनानु पाणी करण में एॾो मज़ो ईंदो आहे थधे पाणी में वरी पूॼाऊं पाठ करे मौज लॻी पई हूंदी आहे हरिद्वार में सभु मिटु माइटु ऐं असां गॾु हूंदा आहियूं त वेंदा रहंदा आहियूं असां गर्मीनि में बि वञी वेंदा हली आहियूं सियारे में बि वेंदा हली रहिया आहियूं जॾहिं ई मौक़ो लॻंदो आहे